سب سے پہلی بات کہ جب کوئی انسان کوئی کام کرے کوئی چیز میں حصہ لے تو اس کے لیے ان کے بھائی ان کے دوست ان کے احباب کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں چھوٹا سے چھوٹا کام ہو بڑا سے بڑا کام ہو یا کوئی بھی اچھی چیز ہو اگر آپ کے محبین میں سے کوئی کر رہے ہیں تو اس کے لیے حوصلہ افزائی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر وہ کام نہیں بھی ہونے والا ہو لیکن انسان اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے دوسرے بھائی اگر اس کی حوصلہ افزائی میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ کام آسانی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے معمولی مثال کے طور پہ لے لیجیے کرکٹ کا کھیل آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے یہ میچ میں جیتوں گا اس کے لیے تن من دھن کی لوگ بازی لگا دیتے ہیں اور کھیل کو جیتنے کے لیے ایک سپوٹر کا ہونا بھی ضرورت سپوٹر کا ہونا بھی ضروری ہے جب تک آپ کا لوگ سپورٹ نہیں کریں گے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوں گے اور کھیلوں کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں ہمت وہ نہ ہارے ہمیشہ دل میں یہ خیال ہو یہ بازی ہم جیت لیں گے اگر آپ کے دل میں کوئی کھیل شروع ہونے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ ناکام ہو جائیں گے اسی لیے محنت لگن کا ہونا ضروری ہے